मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की निवासी हूँ और भोपाल एक ऐतिहासिक और प्राचीन शहर है भोपाल के एक ऐसी घटना के बात की बात करें तो भोपाल में रा रानी कमलापती का एक महल बोहोर है और छोटा तालाब बड़ा तालाब है भोपाल के पास भोजपुर का शिव मंदिर है इसका इसका ऐतिहासिक भी पुराना है इस मंदिर में विश्व की एक सब से बड़ा शिवलिंग है और और उसके पास भिमबेटका भी है जहाँ गुफाएं और शिल्पकला देखने को मिलती है इसका इतिहास भी बहुत पुराना हे ऐसा मैंने सुना है सुना भी है और दे देखा भी है भोपाल के एक पास सांची भी है जहाँ सम्राट अशोक के द्वारा बुद्ध की ध बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बुद्ध रूप बनवाएं हैं वहाँ बुद्ध स्मिृति है इसका भी इतिहास बहुत पुराना हे यह जगह ऐतिहासिक है